जगह घुमऽवला जेना भेल अहाँ घुमऽके लेल मिथिलामे घुमि रहल छी तऽ दरभङ्गामे दरभङ्गे छै मिथिलाके लेल ओकर बाद मिथिलाके लेल तऽ ओना मैथिली भाषा हमहीँसब बाजै छी मैथिली मिथिले भरि आओर आगाँ जाइ छिए तऽ सब हिन्दिएमे बात तात करै छै ओतेक नहि बुझै छै आदमी मैथिली लेकिन बिहारी जे छै मैथिली भाषा जकर अथी छै ओकरा तऽ मैथिली बुझैके चाही बाजैके चाही तऽ हम घुमऽ मिथिलाके मैथिली दरभङ्गाके मिथिला हाट गेलिए हमरा बहुत नीक लागल ओतऽके बेबस्था जे छलै बहुत बढ़िआँ छलै मुजफ्फरोपुर गेल छिए तऽ मुजफ्फरपुरमे तऽ बहुत घुमल छिए कियाकि ओतऽ पढ़ाइए लिखाइ सबचीज ओतहिसँ भेल छै ओ बेबस्था छलै ओतऽ घुमैमे बड़ा नीक लागै छलै आओर ओतऽ जगह जगह घुमलिए मुजफ्फरोपुरमे पटना तऽ पटना हम घुमऽमे हम घुमऽमे एगो मन्दिर छलै हनुमान मन्दिर कऽ कऽ ओ मन्दिर गेलिए आओर गाँधी मैदान गेलिए ओहिमे एगो रहथिन किछु नेता हुनकर नाम हमरा एखन नहि याद अछि ओ आएल रहथिन तऽ हुनका देखऽ गेल रहिए जेना बागेश्वर बाबा आएल छलखिन तऽ ओहो देखऽ गेल रहिए हमसब पटना तऽ इएह घुमऽ दुइ चारि दुइबेर तीनबेर पटनो गेल छिए दुइ चारिबेर आओर मुम्बइ मुम्बइओमे हमसब बहुत घुमल रहिए जेना मुम्बइके भऽ गेल गेल रहिए लॉयन होटल देखने रहिए ताज होटल देखने रहिए फेर आओर आओर भऽ गेल अहाँके बहुत पार्को वगैरहमे देखने रहिए एहिसब साइड गेल रहिए बान्द्रासब साइड जे साइड बहुते स्टारसब मतलब हीरो हिरोइनसब रहै ओहोसब साइड गेल रहिए लेकिन ओतऽ हमरा सबसँ नीक तऽ नहि घुमैवला बम्बइए छलै लेकिन हम एम्हरके आदमीसबके बहुत हार्ड बुझाए छै बम्बइ गेनाए कियाकि जाइओमे तऽ बहुत टाइम लगै छै आओर हमसब ज्यादातर मुजफ्फरपुर घुमने छिए कियाकि बचपनेसँ पढ़ाइ लिखाइ ईसब सब मुजफ्फरेपुरसँ भेल छै तऽ ज्यादा मुजफ्फरपुर घुमने छिए मुजफ्फरपुर हमरासबके ठीक लागल एहि लऽ कऽ कियाकि बम्बइमे ज्यादा ओतेक ज्यादा पता नहि रहै आओर जहाँ पता नहि रहै छै वहाँ ज्यादा आदमीके कम्फर्टेबलो बुझाइत नहि रहै छै तऽ जाकऽ हम मुजफ्फरेपुर ज्यादा घुमने छिए तऽ हमरा मुजफ्फरेपुर सबसँ नीक लागल एहि लऽ कऽ कियाकि पढ़ाइओ लिखाइके बेबस्थामे हमसब मुजफ्फरेपुरसँ केने छिए तऽ पढ़ाइओ लिखाइ हमरासबके मुजफ्फरेपुरके समझिमे आबैए दरभङ्गामे दरभङ्गोमे एना छै मिथिला यूनिवर्सिटीसँ अपना दरभङ्गोसँ कऽ सकैए आदमी लेकिन हमसब नहि केने छिए दीदीसब हमर केने छथि तऽ पढ़ाइ लिखाइमे तऽ दरभङ्गो बहुत बढ़िआँ छै आओर पटना पटनामे भइआसब हमर पढ़ै छथिन तऽ ओहो कहै छथिन जे पढ़ाइ लिखाइमे बहुत नीक छै पटनो बहुत नीक छै बिहारके बिहारके लेल तऽ पटना सबसँ बढ़िआँ छै पढ़ाइ लिखाइमे आओर मुम्बइ मुम्बइ तऽ मतलब पूरा शहरमे सबसँ नीक मुम्बइए छै आओर दिल्लीमे छै तऽ दिल्लीमे लालकिला कुतुब मिनार ईसब छलै दिल्लीमे हमसब देखने छलिए आओर ओहिके अलावा दिल्लिओमे बहुत बढ़िआँ छै घुमऽवला बेबस्था दिल्लिओमे बहुत बढ़िआँ छै लेकिन हमसब ज्यादा नहि घुमल छिए कियाकि एक दिनमे दुइ दिनमे आदमी कतेक घुमि सकै छै एहि लऽ कऽ दिल्लीके बारेमे ज्यादा नहि पता अइ मुम्बइके बारेमे कनि मनि पता अइ मुम्बइमे जतेक घुमने छिए ओसब छलै आओर पटनोमे ज्यादा कनि मनि घुमलिए तऽ ओहो पटनोके पता अइ आओर मुज्जफ्फरपुरके बहुत ज्यादा पता अइ सबसँ नीक एहिलेल हमरा सबसँ नीक मुजफ्फरपुरमे घुमलहुँ सबसँ बढ़िआँ मुजफ्फरेपुरमे लागल कियाकि ओतऽ सबचीज पतो रहै सब आदमिओसब अपन आदमीसब रहथिन आओर कहीँ जइए अगर मैथिलिओमे बजिए तऽ सामनेवला बुझि जाइ जे हँ हमर सामने मैथिलीके अगर बुझै छलिए जे ईहोसब बिहारिए मतलब बिहारके मतलब बुझै छलिए जे मिथिलेके छथिन आओर मैथिली बुझै छथिन तऽ मैथिलीमे ओकरा हुनका सबसँ बातो करै छलिए ठीक ठाक लगै छलै ओसब तहिना बजै छलखिन कनि अजीबे मैथिली लेकिन तैओ हमसब ठीक बुझाइ छलै अपन रहऽके छलै ओतऽ पढ़ैके बेबस्था बढ़िआँ छलै तऽ हमसब ओतऽ छलिए आओर पढ़ै तढ़ै छलिए एहिके लेल मुजफ्फरेपुर सबसँ नीक हमरा लागल घुमऽके जगहमे आओर आगू मुजफ्फरेपुरमे हमरासबके अथिओ अइ मुजफ्फरेपुरमे रहैओके बेबस्था तऽ आगू शायद ओतहि पढ़ाइ तढ़ाइ हेबै करतै दरभङ्गा मुजफ्फरपुर या फेर मुम्बइ या पटना तऽ ओतेक नहि हइ आदमीके जे ओतऽ जाकऽ पढ़ि सकै छै कियाकि ओतऽ वातावरण नया रहतै तऽ ओतेक नहि समझिमे आबै छै